नमस्ते सर सर आइए ले लीजिए दवा क्या हुआ है आपको हाँ सर

हाँ तो आइए दवा ले लीजिए वही नौ बजे तक दस बजे आते हैं हाँ सर हो जाएगी मतलब बुख़ार उखार आ रहा है बुख़ार आ रहा है कि नहीं आपको बुख़ार आया है या खाँसी उंसी आ रही है खाँसी मतलब बहुत ज़्यादा आ रही है कि तो खाँसी ज़्यादा आ रही कि मतलब थोड़ी बहुत आ रही है कितने दिन हो गया आपको खाँसी आते हुए हाँ तो सर आइएगा दवा ले लीजिएगा तो फिर जैसा होगा फिर बता दिया जाएगा अब ठंडी चीज़ मत खाइएगा जैसे दही वही फल उल मत खाइएगा और गर्म पानी पीए पैर में दर्द भी हो रह हो रहा होगा आपको दवा लेने आइए तो बता देंगे चार्ज वही देखने के बाद ना बताएँगे कितना चार्ज लगेगा दवा में कितना क्या लगेगा नहीं चार्ज नहीं है दवा देने के बाद हाँ आइएगा अरे ठंडी में ज़्यादा घुमिएगा मत मतलब ठंडी में ज़्यादा घुमिएगा मत बाहर अरे गर्म पानी पिएगा गुनगुना करके नमक उमक डाल कर उसमें